जोंनि जायगायाव नुनो मोननाय दाउफोरा जाबाय ओ जेनेबा दाउस्रि दाउब' दाउखा सिला दाउथु बाथ' ओ बिफोरखोनो नुनो मोनो बिफोरनि मादाव आं दाउस्रिखो मोजां मोनो मानो होमबा बिखो जों न'खराव फिनानै माथो फोरोंब्ला बियो माथोबो रायज्लायनो रोङो आरो बाथ'खोबो जोङो न'खराव फिनानै माथो फोरोंब्लाथाय बिबो मानसिदो रायज्लायनो हानाय जायो आरो गुबुनै ओ मानास हाजोआव नुनो मोनो दाउराइ दाउराइआबो नायनो बेसेबा समायना बिनि कालारा नायनो गोथां बिनि गांफोराव आग'र बायदि आग'र थायो बेखायनो दाउराइखो नायनो मोजां नुयो आरो आंबो मोजां मोनो लोगोसे लोगोसे जोंनि खाथि खालायाव बायदिसिना दाउफोरबो फैयो बिफोरनि नामफोरखो आं गासैखोबो मोनजोबा आरो मिथिजोबा आं बांसिनानो दा बाथ' दाउस्रि दाउराइ बिफोरखोनौ साबसिन मोजां मोनो आरो नायनोबो मोजां बिफोरो ओंखायनो आङो बिसोरखो बांसिन मोजांसिन मोनो आरो गुबुन गुबुन दाउफोरबो इदिनो मेसें बोथोर फोराव फैयो बेफोरखो आं मोजांहाय नामफोरखो मिथिजोबा आरो इदिनो ओ दाउफोरालाय बे जायगायाव गुबुन गुबुन दाउफोरबो नुनो मोनो